السلام علیکم ورحمت اللہ جی الحمد للہ اور سنائیں جی میں میں میں ٹورسٹ ہوں اور اپنے ایریا کے بارے میں کچھ بتائیں جی جی جی جی کچھ کھانے کے بارے میں بھی بتائیے ادھر کا جو کلچر ہے اور ادھر کا جو ایریا ہے تو اس ایریے میں کیا کیا چیزیں نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جی جی وعلیکم السلام